हँ माछ जे छै अपनेके मिथिलाञ्चलके प्रसिद्ध छै माछ भेल मटन भेल ओहि पर जे छै किछु निरामिस भोजनमे लोक करैत छै पनीर एकरा बाद पीड़िकिआ खजुरी बगिआ भेल ई सभ जे छै कि लोक खाइत छथि आओर बहुत ढङ्गके छथि एहिमे बहुत आदमी बैष्णवे भोजन करैत छथि जाहिमे कि मटन खाइत छथि मछ ओहिमे अहाँकेँ माछ भेल मीट भेल आ वैष्णवे भोजनमे पनीर भेल रायता भेल तकरा बाद अहाँकेँ निरामिसमे जे छै कि पीड़िकिआ भेल ई सारा भोजन करैतमे निरामिस भोजन सेहो बहुत व्यक्ति करैत छथि आओर निरामिस भोजन भेल अमृत भोजन भेल आओर उमहर काँट कूस जे छै कि ओकरा जे छै जे साकटि भोजन कहल जाइया एहिमे जिन जिनका जे अपना आत्मा रूचि मानलक से भोजन कयला बउवा रे काटि देने छियौ हम छोड़ि देलियौ हँ